हैलो हैलो हां जी हां जी मै बिशु टैक्सी ड्राइवर बोल्लै ना सताह्ठ जीरो अट्ठ दा पत्नीटाप उधमपुर टू पत्नीटाप उत्थें तकर कोई नार्मल जे अगर बाकी पच्ची सौ लैने थोआढ़ी नेही गल्ल ऐ दो ज्हार तक करी लैगे ठीक ऐ ठीक ऐ तुसें घुमाऊड़गे कन्नै तुसेंगी थोह्ड़ी जानकारी कन्नै सनाउड़ां पत्नीटाप कन्नै कन्नै सनासर शुद महादेव मानतलाई जेह्की नामियां नामियां जगह न एह् बड़ियां शैल शैल जगह न बनतड़ देह्रा टाप तुस आखचै उत्थें घुमाऊड़चै हां थोह्ड़ा नेहा थोह्ड़ा ऐक्स्ट्रा चार्ज करने पौना थोह्ड़ा ज्यादा जेह्की जेह्की देह्रा टाप ऐ बड़ी शैल जगह उत्थें इक बावा दा मंदर ऐ पिच्छें गाईं सेआईं छपरी छपरी इक बड़ी शैल जगह उत्थें कालका माता दा मंदर आई गेआ देह् ऐ उत्थै बंदड़ नैना देवी दा मंदर ऐ उत्थें बड़ियां शैल शैल जगह न सारियां हां ते मानतलाई दिक्खो हून तुस टब्बर कन्नै आए दे तुसें हून बार बार ते आना नी ऐ इक हांडी आए दे हून पूरा घूमी घुमी जाना तुसें शैल शैल जगह घूमने पौना तुसें हां मानतलाई जेह्की बड़ी शैल जगह उत्थें सुद महादेव बी इक महा महादेव दा बड़ा शैल मंदर ऐ उत्थें मानतलाई दा मंदर ऐ बड़ा शैल हां बड़लै अट्ठ बजे तुसें पिक करी लैगा उत्थोआं उधमपुर दा हां ठीक ऐ पैह्लें पत्नीटाप जाना असें कोई बारां बजे तक फ्ही ओह्दे हा बाद दिक्खी लैगे अग्गैं ठीक ऐ